सिंगींग पफोमन्स किंवां रिकोर्डिंग सेशना खातीर तयार करपाक सगळ्यांत पयली खंयचेंय गाणें घेवप हो म्हत्वाचो प्रश्न आसता खंयच्या प्रोग्रामांक आमी गातली त्या प्रमाणे त्या प्रोग्रामाचो भाव त्या प्रोग्रामाक आसपी लोक तेंच्या प्रमाणे गाण्याची सिलेक्शन करपाचें आसता त्या नंतर ते गाणें बसोवपाक त्या गाण्याक किमान एक धा फावटी तरी पयलीं आयकपाचें आसता जेणे करून त्या गाण्यांतले बारकायेची जागा काही डिफिकल्ट जागो सिंगर बऱ्या भशेन बसोवं शकता त्या नंतर आसता गाण्यांतले करॅक्ट वड्स प्रोनावंस करप त्या गाण्याचो भाव लोकां फुड्यान हाडप तशेंच गाणें बस बसयल्यार लोकांक लोकां मेरेन ते गाणें पावपा खातीर आमी गाणें गातना कितें एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन दितलीं तें बीन गरजेचें आसता समज आमी दोळे बंद करून गाणें गायलें जाल्यार ते लोकां परत कशें पावतलें त्या खातीर थोडे लोकां कडेन आय कॉन्टेक्ट करपाचे बीन गरजेचें आसता